हम जब गाना गाने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो देखते हैं जो माहौल कैसा है लोकेलिटी कैसा है यहाँ कौन सा भजन पसंद करेगा कौन सा गाना पसंद करेगा हिंदी को सुनना चाहता है या मैथिली सुनना चाहता है यहाँ या लोकगीत सुनना चाहते हैं या क़व्वाली सुनना चाहते हैं या ग़ज़ल सुनना चाहते हैं वह अनुभव करना होता है जब अनुभव हम लोग कर लेते हैं तो उसी हिसाब से अपने गाने को प्रस्तुत करते हैं जो लोगों को अच्छा लगे रेकॉर्डिंग करते समय जब हम जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गाने को इस्टूडियो के अंदर तो गाना चॉइस कर के ले कर जाते हैं जो ये गाना ह मको रिकॉर्डिंग करना है अपने हिसाब से दो गाने मैथिली दो गाने हिंदी दो गाने ग़ज़ल और कुछ कवित भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जैसे कवित भगवान श्री राम जी का जब सखियाँ लोग भगवान श्री राम को देखने जाते हैं वहाँ का कवित है जब देख कर के सखियाँ लोग आती है

एक सखी दूसरे सखी से पूछती है कि सखी बताओ जो पाहून श्री राम लला का रूप का वर्णन करो तुम ने जो देखा है सो क्या देखा तो रूप सखिया रूप का वर्णन करती हैं एक बार जो देखा धोखे से घुंघराल बाल पर दिखा चुका अली मंद मुस्कान को क्या कहना नैनन कटार पर कटा चुका देखो री अनूप की छोना बरछी मारे जाते हैं बरछी से तिरछी चितवन की तेगी छुरी चलाते हैं तीसरी सखी आती है और कहती है सखी ऐसी बात नहीं है उनकी आँखों का रूप का वर्णन करो आँख क्या कह रहा है अरे सुरमा नहीं बारूद है दो नाली में पलीदा ख़ूब है सुर्ख़ रंग जाली में भरी है गोलियाँ पुतली का बस बहाना है निगाहें फेर करता है तो आशिक़ का दिल निशाना है